ہلو جی مجھے ایک جیل کا پین چاہیے جیل کا پین جیل کا پین چاہیے بلیو اینڈ بلیک اچھی کوالٹی کا دیجیے گا جیل کا جو اچھا ہو وہ دے دیجیے گا آپ اب آپ زیادہ جانتے ہیں آپ کی دکان ہے اور ٹیپ دے دیجیے گا دس والا سیلو ٹیپ جی اچھا والا دیجیے گا اور ایک قینچی چھوٹی والی جس سے وہ کرافٹ بنایا جاتا ہے اچھی والی دیجیے گا ورنہ بہت سی ہوتی ہیں چلتی نہیں ہیں تھوڑا ڈھیلی رہتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک پنچنگ مشین دے دیجیے گا جی اچھی والی مشین دیجیے گا ورنہ بہت سی ہوتی ہیں مطلب تھوڑا خراب ہو جاتی ہیں نا اچھی کوالٹی کی دیجیے گا جی

جی یہ سب سامان مل جائے گا جی اچھا سا پین دیجیے گا ورنہ بہت سے پین ہوتے ہیں چلنے چلتے چلتے رک جاتے ہیں جی اچھے ہوتے ہیں جی ہاں اسی میں رکھ کے دے دیجیے گا اور ٹیپ بھی دے دیجیے گا ٹھیک ہے یہ سب سامان آپ آپ دے دیجیے گا